قدیم دور میں بہار مگدھ اور نالندہ جیسی ریاستوں کے ذریعے علمی اور سیاسی مرکز تھا گپتہ اور موریہ سلطنتوں کے ذریعے بہار پورے ہندوستان پر اثر انداز ہوا اشوک بادشاہ کی حکومت میں بہار بدھ مت کے علامت علامی مرکز کے طور پر ابھرا قاروون وسطہ میں بہار کی اہمیت کم ہوئی اور دلہی و جنوبی ہند طاقتور ہو گئی مغل دور میں بہار ایک اہم صوبہ رہا مگر مرکزیت کو بیٹھا انگریزوں کے دور میں بہار کلکتہ سے جڑا اور مزدوروں کی نقل مکانی بڑھی انیس سو بارہ میں بہار کو الحدہ صوبہ بنایا گیا جو خود مختاری کی علامت تھی آزادی کے بعد بہار کا سماجی سیاسی اور تعلیمی رشتہ پورے ملک سے جڑ گیا آزادی کے بعد سے کئی قومی رہنما بہار سے ابھرے جیسے جے پرکاش نارائن بہار سے لاکھوں لوگ دوسرے ریاستوں میں روزگار کے لیے ہجرت کرتے ہیں اس حجرت سے بہار کا باقی ملک سے اقتصادی اور شقافتی رشتہ بڑھا